السلام علیکم جی بولیے نہیں سر کیسے باہر ہوٹل ہے نہیں مجھے بریانی چاہیے تھا آپ کے پاس جی مجھے مٹن مٹن بریانی چاہیے

جی بہت مزے دار جی آج نہیں مجھے آج مجھے میں گھر پر دعوت ہے تو اس کی ڈیلیوری چاہیے تھا

جی مجھے شام تک چاہیے پانچ منٹ بریانی

مجھے دو ہنڈی چاہیے جی جی ٹھیک

جی جی ہاں کیا میں اس پہ کیش دے سکتی ہوں یا فون پے سے جو آن لائن کر سکتا جی ہاں فون پے یا فون پے کر سکتے ہیں یا کیش کر سکتے ہیں آپ کے پاس

جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ